ڈی ایل ایف مال آف انڈیا ایک شاپنگ مال ہے جو کہ سیکٹر اٹھارہ نوئیڈا اتر پردیش بھارت میں استتھ ہے مال سات منزلوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی تین سو تیس برانڈ اسی کیوسک پانچ انوکولت شاپنگ زون پچھتر گھات اور پید پدارتھوں کے وکلپ اور سات اسکرین والا مووی تھئیٹر سنیما ہے نوئیڈا اٹا مارکیٹ بڑی بڑی عمارت مہنگے شاپنگ مال اور شہری چکواچوت میں بیچ نوئیڈا سیکٹر اٹھارہ کے پاس ہے ایک ایسا مارکیٹ ہے جسے دیکھ کر لگے گا کہ یہ شاید دلی کے چاندنی چوک یا سروجنی نگر مارکیٹ جیسی دکانیں ویسا ہی سٹائل اور ویسا ہی سامان کے لیے اٹا بازار مشہور ہے جو کہ بہت اچھا ہے جس میں بہت سستے سستے کپڑے ملتے ہیں